हँ हैलो हँ बुक सेंटर सऽ बोलै छियै नौमाके बच्चाके किताब लीअ के रहै हँ सब विषयके लै के रहै पूरा नओ क्लासके पूरा सेट किताब लै के छै कितना रुपआ दय परत अहाँकेॅं दीअ के कते परत कते मतलब की बिल कते होयत अहाँके आँ हँ तऽ डिस्काउंट ओकरामे ओ तऽ ओकरामे डिस्काउंट कहाँ तक अहाँ करबै नहि बगलमे दोसर अहाँके बगलमे दोसर बुक सेंटर सॅं बात कयने रहिए ने तऽ ओ तऽ इतना नहि बतेने रहै जितना अपने बतबै छियै अहाँ तऽ मतलब की गेल रहियै हम तऽ नहिए गेल रहियै हमर बच्चा गेल रहै से अयलै घरमे तऽ बाजलै हमरा लग ई पप्पा हौ ई छै की वहाँ फलना बुक सेंटरमे गेल रहिए तऽ ओ पूरा किताबके बाजलै एक हज़ार अस्सी रुपैआ बाजै रहै तऽ अहाँ हँ अच्छा अच्छा नहि तऽ छोरू ने अहाँ अहाॅंकेॅं पास लेबै ने तऽ अहाँ बतबू ने की लेब अहाँ लास्ट कितना लेब

अच्छा ठीक है तऽ अहाँ अखन दुकाने पर छियै हँ आओर लेना छै कॉपी कलम सब बच्चा के लिए लेबऽ परतै ने आर हँ अच्छा ठीक छै तऽ हम पाँच बजे तक आयब दुकान पर ठीक छै रखै छी तऽ ठीक छै राखू ठीक छै